रुरल एरिया म्हणजे जे गांव गांव वाठार जे आसता गांवकरी वाठार आसता तितून गवरमेंटान इनिशिएटिव्स घेतल्या गवर्मेंट स्कुल्स आहा पण ती गवर्मेंट स्कुल्स खरेत रन करतात हें एक व्हडलो प्रश्न स्कुलांनी टिचरी शिकोवपाक आसता टिचरी सारक्यो शिकयतात भुरग्यांक सगळ्यो फेसिलिटी मेळटा तें स्कुलाचो खरेंच स्कूल म्हणोन वापर जाता हें प्रश्न व्हडलें आसता हांची पयलीं आमकां जाप सोडोवपाक जाय आयज काल आमकां असल्यो गजाली दिसता की स्कुलाचो अर्दो पार्ट जो आसता ताका थंयसरलो पंचा पंच जो हा पंचायतीचो सरपंच हा तो किदें गोदांव म्हणून काय कितें अशें बारीकशें गोदांव कशें वापरिता एक दोन रूम आनी उरलेली क्लासूय रूम्स कशे बेश्टे सोदून दवरता तातूंत भुरगीं येता सगळ्या जातीचीं म्हणजी सगळ्यांच्यान धाकटी जातीची पळय जी भुरगीं येता तांकां शिक्षणाच्या चड तो वाठार साफ करपाक निवळ करपाचें काम दिता आमच्या समाजान हे जे जातिवादाचेर एक व्हडले दुयेंस कशे पयचे लागलेले आहा तें दुयेंसाक आमी खंय ना खंय उपाय सोदपाक फाटी पडल्या टिचरी भुरग्यांचो इन्सल्ट करता भुरग्यां कडल्यान टॉयलेट साफ करून घेता तांचे कडल्यान सारन मारून घेता आक्को वाठार निवळ करून घेता आनी चडशे फावटी चेडवांच आसता जी हातून सगळ्यांनी झडपडटा आनी मागीर त्या भुरग्यांक सारकें शिक्षण मेयणा तेंचेर प्रभाव जाता तांच्या तकलेचेर तांची मेंटल हेल्थ एक आसता ती इश्यू जावंक जाता आनी सगळ्यांच्यांत दुख्खी म्हणची ती गजाल आसता की आयज काल सुद्दां ह्यो गजाली चालू आहा आनीक हे सगळ्यो गजाली नॉर्मलायज करपाक लागले लोक म्हणल्यार ल्हानपणांत पासून भुरगीं पळयता की तांच्या बरोबर अन्याय जाता बट तो अन्याय हें तें विसरून वता तांकां अशें दिसता की ही एक नॉर्मल लायफ आनी तांकां तांची ही लायफ समज तूं चेंज करूंक सोदता तूं तांकां एक बरें शिक्षण दिवंक सोदता तांकां नांवान तकली वयर काडून जगोपाक लागून फुडाकार दिवंक सोदता जाल्यार ती भिता तांकां भंय आसता आपल्या देवाचो आपल्या सरभोंवटणीच्या लोकांचो आनी तांकां अशें दिसता की जरी आपूण आपली तकली वयर काडून जीण जगपाक लागली जाल्यार फाल्यां सकाळीं हें लोक आमकां मारून उडयतले आमचे कडल्यान पाप जातलो आमकां ख्यास्त दितली देव असली मानसिकता आमच्या ल्हान ह्या भुरग्यां मदीं आजून सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा आनी सगळ्यांच्यान दुखद गजाल तूं भुरग्यांक शिक्षण दिवंक शकता तूं भुरग्यांक बरें नागरीक जावंक दिवंक शकता बट जरी तर असले जातीवादांचेर जावं असल्या व्हडली जात धाकटी जात हांचेर लक्ष दिवन जर तर भुरग्यांक फुडाकार दिलो जाल्यार भुरगीं फाटीं पडटलीं भुरग्यांची मानसिकता थंयच उरतली आनी तांकां लागून ही नॉर्मल गजाल जातली आवय बापूय त्याच झडपडेतल्यान येयल्लीं आजो आजी सुद्दां त्याच झडपडेतल्यान येयल्लीं म्हाकाय तीच झडपड करची पडटली म्हाज्या भुरग्यांकूय तीच झडपड करची पडटली ही तांची मानसिकता जावन उरता आनी मागीर थोड्या वर्सांनी ही झटपट तांकां लागून नॉर्मल रेगुलर टास्क जाता आनी ती डे टू डे अशीच जगता एस टी एस सी ओ बी सी हे आमी प्रोविजन्स करून कित्याक लागून दवरिल्ल्या कित्याक ह्या भुरग्यांक फुडाकार मेळचो आजून सुद्दां समाजान स्कुल्स आहा ना म्हणिना बट त्या स्कुलांनी भुरग्यांक इक्वॉलिटी मेयणा आनी ती इक्वॉलिटी दिवपाक लागोन हे सगळे प्रोविजन्स केल्या तांकां लागून सीट्स आसता कॉलेजींनी खंय ना खंय जनरल कॅटेगरीच्या लोकांक आतां हेतून खूब त्रास जाता हा म्हाकाय जातालें हांवूय जनरल कॅटेगरीचो म्हाकाय त्रास जाताले जेन्ना म्हाज्याकूय कमी पर्संटेज घेवन कोणाक एक सीट मेळटालें कॉलेजीन ज्या कॉलेजीच्या म्हाका हावेस आशिल्लो थंयसर एडमिशन घेवपाचें थंयसर म्हाकाय एडमिशन मेळनासलें पण म्हाज्याकूय कमी पर्संटेज घेवन सुद्दां कोणूय थंयसर आसून सीट घेतालो वेरी इजिली ताका त्या सिटाची किम्मत नाशिल्ली नो डावट बट जरी तर आमी आपलो इतिहास पयलो जाल्यार हे धाकटे जातीचे जे लोक आसता जावं एस टी ए सी ओ बी सी ह्या कॅटेगरीन जे लोक आसता तांच्यांनी आमच्याकूय चड तेंची जाल्यार आख्खी आयुश्य भर तांच्यांनी हिझटपट केल्या तांकां आयुश्यभर लोकांनी फाटीं उडयलां आनी आतां खंय ना खंय तुमी पळोवंक गेले जाल्यार कोणूच मनीस जो झाडू मारता जो कचरो उबारता जो तुमच्या घराच्या सरभोंवटणी निवळसाण करता मुन्सिपालिटीन काम करता जावं रेल्वे कडेन जनावरां जावं मनीस जे पय काट फाडून मेले आसता तेंची डेड बॉडी सुद्दां पय जो मनीस उकतो उकलता तो मनीस सुद्दां धाकट्या जातीचोच आसता चडशे फावटी तेत आमकां दिश्टी पडटा तें लोवर कास्ट मनशाकूच असली काम मेळटा कोणूच हायर कास्ट मनीस ही कामां करूंक सोदिना आनींक वयल्यान ते लोक अशें सांगता की हे सगळें आमच्या वेदांनी आमच्या पुराणांनी बरयल्ले आहा बट हे सगळे आदल्यो गजाली दक्यान ही आमची सोच आमी चेंज करपाक जाय आमची थिंकींग आमी चेंज करपाक जाय आनी हाका लागून हे प्रोविजन्स बाबा सायब आंबेडकरान कोरून दवरिल्ले ताका लागून आयज काल आमी स्कुलांनी पळयता की ह्या सगळ्यांचेर आमी भुरग्यांक शिकयतात आमी भुरग्यांक बरें एड्युकेशन दिता आमी तांकां तें ह्याचेर चिंतपाक लागून लायता रुरल एरियांनी स्कुलां बांदलीं म्हणून ना बट त्या स्कुलांनी भुरग्यांक शिक्षण मेळप आनी इक्वॉलिटी मेळप हें गरजेची गजाल स्कुल्स रुरल एरियान जायतीं आसता बट तें स्कुलाचो वापर कसो जाता तें पोवपाची गरज आसता आनी खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेल्यार आयज सुद्दां आमच्या भारत देशांत जायते कडेन आमी हें पळोवंक मेय दिश्टी पडटा की स्कुलांनी भुरग्यां कडे इक्वॉलिटीन वाप वागप जायना आनींग खंय ना खंय हे भुरग्यांच्या मेंटेलिटीन सुद्दां वोसोन एक घर करून रावता की बाबा वॉट एवर इज हॅपनींग जें किदें जाता तें सारकें जाता तितून कांयच चूक ना चूक म्हाजी की हांव अमकें जातीचो आनी ही मेंटेलिटी चेंज करप खूब गरजेची आसता ही मेंटेलिटी आमच्या रुरल स्कुलांतल्यानूच चेंज करपाक आमी सुरू करपाक जाय किद्याक आमची जी शारां आसता थंयच्या स्कुलांनी असली मेंटेलिटी चड करून वापरप जायना कारण थंयसर लोक करिकुलम वेगळो आसता तर ज्यो टिचर्स आमी अपॉयट करता ह्या रुरल स्कुलांनी त्यो हाय लेवल ऑफ थिंकींग घेवन आशिल्ल्यो आसूंक जाय तांकां शिक्षण आसलेलें आसपाक जाय प्लस ती एक फॉरवर्ड थिंकींग दवरुपाक जाय तांच्यांनी तेन्ना जावन त्या भुरग्यांक एक आपलो हावेस पुराय करपाक लागून प्रेरणा मेळटली अशें म्हाका दिसता